जॾहिं मां पहिरीं दफ़ो मंच ते ॻाइणु वेई हुअसि त मूंखे डपु पियो लॻे पर मां अखियूं बंदि करे पाण खे चयो त न मूंखे ॻाइणी आहे मां ॻाए सघंदी आहियां पाण खे हिक दफ़ो मज़बूत करे जॾहिं मां गाइणु शुरू कयो त मुंहिंजो स सॼो डपु भॼी वियो ऐं मां तमामु सुठो तरीक़े सां ॻाए सघी मांसि ऐं उते आयल सभी दर्शकुनि बि ताड़ी वॼाए मुंहिंजी तारीफ़ कई मु मूंखे तमामु सुठो लॻियो